असांजे देश में फुल तीखो स्वादिष्ट खाना मिलंदो आहे महाराष्ट्र में स्पाइसी खाईंदा आहिनि राजस्थान में दही वड़ा खाईंदा आहिनि स्वादिष्ट हूंदा आहिनि पंजाब में मेंदू वड़ा खाईंदा आहिनि असांजे जूनागढ़ में स्वादिष्ट ढोकला जलेबी फाफड़ा हंधु हंधु मिलंदा आहिनि अने असां घर भाॼीअ में चारि मसाला हेठि कंदी आहियां राइ जीरो गरम मसालो हैडु ऐं मां घर में बाज़ारि मां सुका मसाला वठी ईंदी आहियां ऐं घर मिशीन में ठाहींदी आहियां ॿाहिरि जो असांखे मसालो न वणंदो आहे